हैलो हरिओम हा हलो हा मज़े में केॾनि ॾींहनि खां पोइ फोन कयो अथव की अच्छा हा सुठो महिमाननि खे फल फ्रूट खाराईंदा न छा खपेव पोइ अंब अंबनि लाइ फोन कयव

अच्छा ठीकु आहे अरेंज करे ॾींदमि शाम ताईं ठीकु आहे करे वठिबा अच्छा पर हीअंर छा महांगा मिलंदव सीज़न न आहे न इन करे कीअं न उहा हाणे ॾिसो हाणे अंब आहिनि न बिना सीज़न जे बरसाति में त ख़बर अथव अंबनि खे कीड़ो लॻी वेंदो आहे को को अंदिरा निकिरे थो को को निकिरी वेंदो त हाणे उने जे में मां तव्हांखे थोरा ॿ टे अंब वाधारे विझी छॾींदमि बसि हा पर मां अढाई किलो जेतिरा मोकिले थी छॾियां ॿ टे ख़राब निकिरनि त वांदो न अचे तव्हांखे घटि न थियनि हा केला सुठा ईंदा अथव सियारे में उहा मस्तु मिठा हीअंर रसीला अचेव पिया केला त नंढा इलाइची जेके थींदा आहिनि न जेके उहे ईंदा पैसा पोइ मां तव्हांखे ॾिसी ॿुधायांव बिल मां हा केलो नंढा इलाइची केला बि मो मोकिलियांव थी हा हा ॿियो छा खपेव हा मस्तु सियारे में त मस्तु फ्रूट चीकू आहियां अथव चकूं जैतून सुठा आहियां अथव हा कमु त नंढड़ियूं ठाहे ॾींदा आहियूं हा हा बिल्कुलु हा गिदिरो ब सुठो अथव भले बिना ॿिजनि जो आहे पर तॾहिं बि सुठो मिठो पियो अचे हा गिदिरो बि चङो पियो हले हीअंर हा जैतून हिंदाणो बि अचे पियो हीअंर सियारे में त फ्रूट मस्तु नारंगियूं ड्रेगन फ्रूट सभु हूंदो आहे ताज़ो माल आहियो अथव

हा सूफ़ त तमामु मिली वेंदव पैसा ऑनलाइन या भले अचो मुंहिंजी दुकान तव्हां मुंहिंजी दुकान ते अचो या त हा हा हा स्ट्रॉबेरी सुठी आहियूं अथव पाइन एप्पल आहियां अथव सुठा हीअंर अंगूर बि सुठा अचणु वारा अथव सियारे में त नारंगियूं हा नारंगियूं चईमांव न पहिरीं हा हू पपाया अथव हा पपाया बि हेॾा मिठा आहियां अथव रसीअल आहियां अथव तमामु हा हा भले भले

भले भले या शाम जो

बिल्कुलु बिल्कुलु हा शाम जो घणे बजे ताईं पहुचाए छॾियांव

भले भले सही आहे हा बसि जैतून सुठा सथव अधु किलो जैतून विझी छॾियांव ठीकु आहे ठीकु आहे उहा अञा सीज़न आहे न जैतून नारंगियूं ॿेर तमामु सुठा आहियां आहिनि थोरा थोरा विझा तव्हां चओ भले तव्हां सोचो